जायत्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या त्रासांतल्यान भारताक स्वातंत्र प्राप्त जालें आनी तेन्नाचो इतिहास तेका गवाय आसा ह्या भारताक हे स्वातंत्रय प्राप्त करून दितना जायत्या जाणांक नाकिनव आयिल्ली आसा जायती तकालस जायते कश्ट त्या वेळा वयल्या आमच्या फुडाऱ्यांनी काडिल्ले आसा ताचे फलीत आज आमी भोगतात आज आमकां जें कितें सगळें प्राप्त जालां बशिल्ले कडेन ताजें सगळें श्रेय त्या वेळा वयल्या फुडाऱ्यांक वता आतां इतिहासीक अभिमानी अभिमान दिवपी असो एक खीण म्हळ्यार एक बायल मनीस आसून खरें म्हळ्यार त्या बायलेन तिका सगळें घरांतले हक्क प्राप्त जालें तिचे कडेन प्रॉपर्टी आशिल्ली तिचे कडेन सगळे एशो आराम की जिंदगी आशिल्ली हें सगळें सोडून राणी लक्ष्मी बाई सारकी एक विरांगना जिणे त्या वेळाचेर लडाई भितर भाग घेवपाचे धाडस दाखयलें ज्या वेळाचेर तिणें आपलो दत्तक घेतिल्लो पूत जो आसा दामोदर पंत तांका फाटिचेर मारुन ती रण क्षेत्रांचेर वताली त्या वेळावयली ती गजाली वाचून खरेंच खंय तरी काळजा भितर एक प्रकारचो तेचे बद्दलचो आदर जो आसा तो एकदम जागो जाता आनी खरेंच तिच्या अभिमानान सामकें उर भरून येता म्हळ्यार अतिताय जावपाची ना पयलींच्या तेंपावयल्या स्वातंत्र चळवळींतल्या काळांतलें कांय नेत्यांची प्रामुख्यान नांवां घेवपाची म्हळ्यार म्हज्या आवडीचें लोकमान्य टिळक दॅन सावरकर आगरकर लाला लाजपत्राय महात्मा गांधी सुखदेव राजगुरू आनी भगत सिंग चंद्रशेखर आजाद आनी अशें जायते स्वतंत्र सैनीक आसात जांची नांवां आयज लोकां मेरेन उजवाडाक आयली ना जावं ती पावलीं ना हें सगळ्या नेत्याक म्हजें नमन